اتر پردیش میں بہت سارے تعلیمی ادارے اور بہت یونیورسٹیاں ہیں اور ان یونیورسٹیوں کی بہت ساری خصوصیات اور کارنامے ہیں جوکہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو پتا ہے یہاں پر بہت سارے غریب اور لاچار طلبا آتے ہیں اور اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں خاص طور پر ہمارے ہاں ضلع لکھنؤ میں لکھنؤ یونیورسٹی اور اسی طریقے سے انٹگرل یونیورسٹی اور بھی دیگر یونیورسٹیاں یہاں پر موجود ہیں اور اسی طریقے سے نوائیڈا میں گلگوٹیا یونیورسٹی یا پھر گلگوٹیا کالج اور کانپور میں کانپور یونیورسٹی اور الہ آباد میں الہ آباد یونیورسٹی اور اس طرح کے اتر پردیش میں بہت سارے یونیورسٹی اور تعلیمی ادارے موجود ہیں جو ہمارے طلبا کو بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں اور انہیں لبرل آرٹس اور نجی اور تکنیکی تعلیم کا اہتماد کراتے ہیں جس سے وہ لوگ اپنا اور اپنے معاشرے کا نام مسلسل روشن کر رہے ہیں اور اس کی طرف رواں دواں ہیں